सर नमस्ते सर मैं अपने परिवार के साथ आपके रेस्टूरेंट में खाना खाना चाहता हूँ सर उसमें क्या क्या खाना में क्या क्या रहेगा और आपके रेस्टोरेंट में सर सुविधाएँ क्या रहेगी अब मेरी गाड़ी का पार्किंग करने के लिए सुविधा है अच्छा सर सर बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी रहेगी या सोफ़ा रहेगा क्या रहेगा सर सर जैसे में बता दें सर सर जैसे कि सर जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि सर ए सी ए सी चलती है कि नहीं आपकी रेस्टोरेंट में सर ए सी चलती है तो मैं सर अपने पूरे परिवार के आपके रेस्टोरेंट में आ सकता हूँ ना सर यस सर सर खाने में खाने में क्या क्या रहेगा आप ये बता दीजिए हम्म सर नॉनवेज भी नहीं रहेगा

हम्म

सब कुछ है सर जैसे रोल मुझे रोल बनवाना है रोल है कि नहीं कि रोल है हम्म वो वो कैसे मिलता है कैसे प्लैट जैसे दो अंडे का रोल बनवाना है कितना लगेगा हम्म जैसे सर मैं पूछ जैसे मैं पूछ रहा हूँ सर खाना एकदम स्वादिष्ट बनता है ना आपके यहाँ सर आपका ये रेस्टोरेंट कहाँ पे है सर लोकेशन भेज दीजिए आप फिर रेस्टोरेंट का हम्म कितने टाइम आएँगे सर आपका रेस्टोरेंट कितने समय तक खुला रहता है और कितने बजे हम आ सकते है आपके रेस्टूरेंट में हम्म जैसे आपके यहाँ पे वेटर की सुविधाएँ उपलब्ध हैं हम्म जैसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब भी है साफ सुथरा रहता है ना आपका कैटीन रेस्टूरेंट खाने का सामान जैसे सर ताजा ही मिलेगा ना जैसे तुरंत आर्डर किए समय लगेगा कि तुरंत मिल जाएगा कब मिलेगा हाँ भीड़ उड़ तो ज़्यादा नहीं रहती कि वहाँ भीड़ रहेगी खाने में थोड़ा शर्म लगेगा सर नमस्ते सर फिर आता हूँ